आङो सोरगोयारि जाथाइफोरखौ नुवाखै नाथाय सानसेखालि जोंनि गेजेराव मोनसे जाथाय जादों बेयो अखा नायखांबाय अखा नायखांनानै दसे सम साना ओंखारबाय बेनि उनाव साना आरोबाव खोमसि महर लाबाय बियो ओरैबादि गिख्रंथाव जादों हर गेजेर दानखोमसि समाव जेरैबायदि जायो बेबायदिनो जोंनि बुहुमा ओरैबादि खोमसि गिथावना महर लादों जों बयबो दिनै मा जाखो दहायसो सान ओंखारबाय नाथाइ दानो मोना फिनबाय बेबायदि गिख्रंथाव लाइनाय गोबां गिथावना महर लादों बे समाव आंबो जोबोर गिदों मानोना सान ओंखार खांनायनि उनावसो आरोबाव खेबसे हर बायदि दसेब्लाबो खोमसि संसारा दिनै जाफिनदों बेबायदि जाथाइफोरखौ आङो नुबाय बेनि अनगा बेनि अनगा आङो दुमकेथु जानाय एबा सोरगोयारि माबा मोनसे जाथाइफोर जानाय बेफोर जाथाइ फोरखौ आङो नुनो मोनाखै बेनि थाखायनो आंनि एक्सपेरिएन्स आव आंनि नुथाइ आव आंनि फ्रेजेनाव आङो खालि बे सानसेखालि बियो खोमसि जानाय बे जाथायखौल' आङो नुनो मोनदों बेनो आंनि बेबायदि नुनाया फार्स आरो दिनैसिमाव आङो बेफोर बायदि जाथाइखौ नुनो मोननाय जायाखै बेबायदिनो मिथिंगायारि जाब्र'थाइफोरखौ जोङो नुयो गोबां नुब्लाबो जोङो बेफोरजों आरो सोरगोयारि जाथायफोरजों जेबो सोमोन्दो गैया मानोना सोरगोयारि जाथाइफोरा आलादा आरो मिथिंगायारि जाब्रबथाइ फोरा आलादा मानोना जोङो मिथिंगायाव थानायखाय जोङो मिथिंगानि जाब्रबथाइखौ सामफ्रामबो नुनो हायो नुनो मोनो आरो बेबायदिनो सोरगोआरि जाब्रबथायफोरखौ जोङो नुनो मोना बेबायदिनो